ہمارے بچپن کی یاد والدہ کی گود تھی اس کے ہم شہنشاہ تھے کب اٹھنا ہے کب سونا ہے اس کے بعد اسکول کا زمانہ تھا پڑھنا لکھنا کھیل کود دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنا کھانا پینا عیش کرنا اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا میرے لیے میرا بچپن ہی خاص بناتا ہے ان یادوں کو جوانی جوان اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی بھول نہیں سکتے خاص یہ بناتا ہے بچپن شہنشاہ ہوتا ہے